जीवनमे हम मिथिला पेन्टिंग केँ बहुत महत्व दैत अछि आओर हमसभ ई कला सिखबाके लेल बहुत नीक जकाँ प्रयास करैत छी हमसभ मिथिला पेन्टिंग से बहुत किछु सिखैक बहुत नीक चीज सभ सिखैक प्रयास कऽ रहल छी एहिसँ हमरा सभकेँ जीवनमे बहुत किछु नीक होए वाला अछि एहि कालके आगाँ बढ़ेबाक बहुत प्रयास करैत छी आओर ई सँ हमरा सभकेँ किछु आमदनियो होइत अछि आओर एहिसँ ट्रेनिंग सभ बहुत रास अबैत अछि आओर हमसभ ई कलाके बहुत नीक जकाँ करऽ चाहैत अछि आओर एकरा आओर बेहतर बनबाके लेल हमसभ किछु प्रयास करै छी आओर कोनो देश विदेश एकरा बहुत ई कला पहुँचैत अछि आओर सभके ई कला बहुत पसन्द होइत अछि आओर बहुत नीक ई कला मानैतो अछि आओर ई हमरा सभक जीवनमे बहुत नीक आगाँ बढ़िकऽ किछु नीक नया खुब नीक किछु होमए वाला अछि